एतौ नहि अयबै आइकाल्हि वीडियो बनबै छै बहुत वीडियो बना कऽ डालै छै बहुत तरहके कोइ गलत बनबै छै कोइ सही बनबै छै बनै बनै के डालै छै इन्स्टाग्राम पर फेसबुक पर वीडियो बना बनाके डालै छै देखै छै मोबाइल कोइ वीडियो बना बनाके पैसा कमाबै छै फेसबुक चलाके अथी करै छै बहुत तरहके मोबाइल पर करि करिके पैसा कमाबै लागै छै आजकल पैसा कमबै छै इन्स्टाग्राम चलाबै छै वीडियो बनबै छै पढ़ाइ करि रहल छै मोबाइल पर बाल बच्चा आइकाल्हि सबकिछु मोबाइल पर निकालि देलकै कोइ सही यूज करै छै कोइ गलत यूज करै छै मोबाइल पर कोइ अच्छा चलाबै छै मोबाइल कोइ गलत भेज दै छै मैसेज मोबाइलमे देख देख कऽ आइकाल्हि मोबाइलमे आइकाल्हि बाल बच्चा पढ़ै छै मैसेज करै छै मैसेज सऽ कोइ पढ़ै छै कोइ अपन दिमाग सऽ पढ़ै छै मोबाइल पर पढ़ि पढ़ि कऽ आइकाल्हि हर तरहके मोबाइल पर बनि रहल छै पढ़ाइ मोबाइल सऽ न्यूज त्यूज देखै छै आओर वीडियो कॉल बात करै छै वीडियो सब कॉल से बात भए रहल छै कोइ आडियो कॉल करै छै वीडियो कॉल सऽ नहि होइ छै बात तऽ ऑडीओ कॉल करै छै ऑडीओ कॉल सऽ नै होइ छै तऽ मैसेज करै छै मैसेज सऽ बात करै छै इधरो सऽ भेजै छै उधरो सऽ भेजै छै मैसेज ओइमे बात भए जाइ छै मोबाइल सऽ मोबाइल आइकाल्हि हर घर घर भऽ गेल छै आम बात भऽ गेल छै मोबाइल सऽ मोबाइल हर घर भए छै मोबाइल जतना आदमी ओतना मोबाइल छै कोइ मोबाइल कऽ अथी नै दै रहल छै वैल्यू सब आमके आम बात भै गेलै मोबाइल पहिले छोटका मोबाइल चलै रहै आब बड़का मोबाइल चलै छै बड़का मोबाइल सबके हाथमे रहै छै मोबाइल सऽ सबकुछ चलऽ लागलै यऽ न्यूज छोटका मोबाइलमे नै चलै रहै मोबाइलमे गेम खेलै छै गेम खेलै छै लूडो खेलै छै चेस खेलै छै जेकरा जे होइ छै सबकिछु खेल रहल छै मोबाइल से करमबोर्ड खेलै छै फ्री फायर खेलै छै मोबाइलेमे आइकाल्हि सबकिछु खेल रहल छै कोइ मोबाइलके लाभ उठबै छै मोबाइल से पैसा कमाबै छै कोइ मोबाइल सऽ पैन कार्ड बनबै छै ए श्रम कार्ड बनबै छै मोबाइले सऽ बइन रहल छै